औ हेल' औ औ आं औ औ औ औ औ औ

बिदना बिदना ओरैनो बिदिनो साराइ सातस' गाहाम जेन'बा बिदन थारा ओमफ्राय फ्रियाथ' सेत थाबा मोनफागोन आरो बिद'नाआव सेत थाया नालाइ आलदासो बायनांगोन औ औ मोजां मोजां

औ औ

औ औ इन्दिनि बिदिनो इन्दिनिखौथ' आङो दा जेनबा दुइहाजार गाहामनि हरनाइ जादों आरो

ब्लाउसआथ' बिदिनो आरायस गाहाम लाबाय औ

औ दे दिजेनबाबो आराइस' जेनबा आराइस'नि हरदां औ दङ औ दे दे औ दे खालामगोन दे जेन'बा दाम दरआथ' एसे सोया जाखायो नालाय अरजाया औ दे दे औ औ औ दे दे औ मोजां फसाइनानै दोनखा थारसां होनबालाय

हा माखौ औ दाम गोसाया मा ए दस्रा जायगानिफ्राइ मानि आं एसे नवानो जेनबा अइबिं खालामनाय जादों नालाय बिसोरखौ दाहोनाय जायो औ न'आवबाबो गोसोर